हाँ मेरा जो मेरे घर में मेरा डोगी पाला हुआ है उसे मेरा बहुत ही अच्छा संबंध है उससे मेरा बहुत ही ज़्यादा लगाव है मैं जहाँ कही भी जाती हूँ मैं उसको साथ में लेके जाती हूँ मैं उसके बंधन में जुड़ी हुई हूँ और मैं उसका बहुत ही ज़्यादा खयाल रखती हूँ अगर वो बीमार हो जाए तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मुझे मेरा दिन पूरा खराब लगता है और मैं उसे हाथों हाथ ठीक करवाती हूँ और मैं उसकी पूरी की पूरी देखभाल करती हूँ जैसे कि मैं अपने खुद की देखभाल करती हूँ और मेरे जीवन में जितने मेरे घरवाले इम्पोर्टेन्ट है उतने ही मेरे लिए वो इम्पोर्टेन्ट है और मैंने उसका नाम भी रखा हुआ है और और उसको मैं अपने घर के सदस्य के समान मानती हूँ उसको वो मेरे लिए जानवर नहीं बल्कि मेरे घर का सदस्य है और मैं उसे कुत्ता अगर बोल भी दे तो मुझे बिल्कुल सहन नहीं होता है मैं उसको नाम से बुलाती हूँ और मैं सभी को कहती हूँ मुझे इससे नाम से बुलाओ और जिसे भी हम पालते हैं उनके साथ हमें दुरव्यवहार कभी नहीं करना चाहिए उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए